ٹیوب ویل اکثر کھیتوں پر لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سیچائی کے کام آتے ہیں یہ ڈیژل سے چلائے جاتے ہیں اور پھر موٹر کی مدد سے پانی نکالنا شروع کرتے ہیں اور پھر ایک پائپ کی مدد سے کھیتوں میں پانی کو پہنچایا جاتا ہے ہاں میرے گاؤں میں ایک بڑا کنواں ہے جو بہت سال پرانا ہے اور اس کا پانی بہت صاف ہے اور بہت میٹھا ہے اس کا استعمال گاؤں کا ہر آدمی کرتا ہے اس کا پانی بہت صاف ہے اور فائدے مند بھی ہے اور میں بھی اس کنویں کا پانی پیتی ہوں